راج ناتھ سنگھ ڈیفینس منیسٹر نرملہ سیتارمن فائنینس منیسٹر اسدین وی سی ممبر آف پارلیامنٹ نیتیس کمار سی ایم ممتا بنرجی سی ایم